हिंदी हमारी मातृभाषा है हम अपने मातृभाषा को बचाने के लिए हम अच्छा प्रमोट करते हैं सब कोई आजकल के बच्चे हैं जो हिंदी भूलते जाते हैं और इंग्लिस में ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने मातृभाषा को भूल जाते हैं लेकिन हम अपने मातृभाषा को जगाने के लिए कोशिश करते हैं कि सब अपने भा मातृभाषा में जुड़े रहे और सब होते हैं कि अपने इंग्लिस कि चलते खड़ी खड़ी भाषाओं के लिए अपना मातृभाषा छोड़ देते हैं इसलिए अपने मातृभाषा को नहीं छोड़ा जाता है अपने मातृभाषा को हिंदी हिंदी हम सबसे पहले हिंदी जागृत करते है कि हिंदी हमें आए हिंदी अच्छी आती है तो हमारी वह मातृभाषा है अपनी मातृभाषा को अच्छे से करेंगे तो हम दूसरी भी हर एक चीज़ को प्रोम प्रोडेक्ट करते रहेंगे कि वह भाषा बोल सकते हैं अगर कोई हिंदी बोल सकता है तो आगे कोई भाषा बोल सकता है इसलिए हम अपने मातृभाषा को भूल नहीं सकते हैं भूला नहीं जा सकता है जो भूलता है उसे भाषा को एहसास कराए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है